میں نے آج تک ٹریکنگ یا ہائکنگ کبھی کی نہیں ہے لیکن میں کرنا ضرور پسند کروں گی میں پہاڑ پہ چڑھنا چاہتی ہوں اور جنگلوں میں بھی میں جنگلوں کے سفر میں بھی میں جانا چاہوں گی اور واٹر میں بھی واٹر فالز وغیرہ میں بھی میں جانا چاہوں گی اور مجھے لگتا ہے سب سے اس میں اچھا جو ہوتا ہے مزے دار دکھنے میں جو لگتا ہے وہ برف کے پہاڑوں پہ چڑھنا ہوتا ہوگا